हलो आपके पास तो सब्ज़ी में ताज़ी सब्ज़ी में कौन कौन सी सब्ज़ी अभी उपलब्ध है ठीक है लेकिन सब्ज़ी ताज़ा होना चाहिए ऐसा ना हो कि सब्ज़ी पहले ऐसा ना हो कि सब्ज़ी कल का या परसों का तोड़ा हुआ हो और ओ ताज़ा ना हो तो ठीक नहीं होगा गोभी है गोभी है क्या है गोभी का रेट दस रुपये क्या दस रुपये किलो और बैंगन कैसे बताए आपने आठ रुपये किलो ताज़ा होगा ना और टमाटर कैसे बताए आपने चालीस रुपये के जी पर के जी टमाटर तो आप कुछ महंगा बता रहे हैं तो कितना कर पाइएगा पैंतीस रुपये के जी अदरक वग़ैरह अदरक कैसे चल रहा है अदरक आदि आदि दो सौ दस का आदि और मूली मिलेगा मूली मूली मिल जाएगा और गाजर और गाजर भी है गाजर है आपके पास वो वो वो कैसे लगाते हैं और ये शिमला शिमला मिल जाएगा अपने पास और कोई साग साग पालक वग़ैरह पालक साग या लाल पालक साग या लाल साग जो हो आपके पास कौन सा साग है आपके पास उपलब्ध पालक कैसे लगाते हैं अभी

किलो और लाल साग कैसे हैं पंद्रह का ठीक है धनिया पत्ता मिल जाएगा आपके पास वो कैसे है मोटा मोटी पाँच के जी लेंगे पाँच के जी

तो पर किलोमीटर हाँ हैलो ठेले से नहीं चलेगा थोड़ा दूर जाना पड़ेगा तो मान लीजिए बीस किलोम पच्चीस किलोमीटर पच्चीस या तीस किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी तो उसके लिए चलिए भाई